पंजवीह फरवरी ॿ हज़ार ॿावीह छह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह नव अगस्त ॿ हज़ार चोवीह ॾहीं जून ॿ हज़ार यारहं छह सितंबर ॿ हज़ार ॿारहं